जी नमस्ते जी जी आपके नज़दीकी जो नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है या तो कोई भी प्राइवेट है वहाँ पर जहाँ पर आपका सुविधा हो वहाँ पर करा सकती हैं आप यहाँ पर दूर है हाँ या जो जहाँ भी आपको पास में है तहाँ पर आप चेक करवा लीजिए नहीं आपके गाँव में भी है आसा ओसा वाली तो वहाँ भी करवा सकती हैं आप जी जी जी

जी जी जी जी जी तो आपको वहाँ पर तब में ही आपके पास में अल्ट्रासाउन्ड है करा लेंगी तो बच्चे के लिए ठीक रहेगा दिखा लेंगी तो हाँ तो दिखाएँगी तभी तो पता चलेगा डॉक्टर देखेंगे डॉक्टर अभी कैसे है बच्चा किस पोजीसन में है तभी तो हाँ ठीक है आप थोड़ा चलते फिरते रहिए बच्चे को कुछ जैसे फल फ्रूट खाते पीते रहिए बच्चे को स्वस्थ रहेगा ज़्यादा ज़्यादा काम भी जादा मत कीजिएगा कि बच्चे कोई दिक्कत हो ठीक है ठीक है बच्चे को मिलेंगे हम कितने यह बच्चा है हाँ तो हॉर्लिक्स है बोर्नवीटा है सब चीज़ है कॉम्प्लान है कुछ भी पिला सकती हैं आप आपको दिखाना पड़ेगा कैसे आपको दवा है हाँ हाँ डॉक साहब हैं ना बैठते हैं अभी बैठे नहीं हैं नही बैठे नहीं हैं ना ओ सुबह ग्यारह बजे आएँगे अभी कहीं बैठे हुए हैं खाली नहीं हैं ग्यारह बजे अभी दौड़ा पर हैं ना ग्यारह बजे फिर ऑफ़िस में रहेंगे तो फिर खाली रहेंगे जी नमस्ते